देखिए अब तो बढ़ियाँ हो गया है इस्कूल और पढ़ाई लिखाई भी बहुत सुन्दर है इतना बढ़ियाँ है पढ़ाई लिखाई भी इस्कूल में बहुत सुन्दर बच्चा सभी बढ़ियाँ जाते हैं आते हैं अपना पढ़ते हैं उसमें भी डेरेस भी खाना पीना भी बहुत सुन्दर मिलता है इस्कूल का यहाँ इसके ऊपर बहुत सुन्दर है बहुत आँगनबाड़ी में बच्चा के डेरेस खाना पीना सब भी देते हैं आ तकर बाद हाई इस्कूल भी पढ़ाई लिखाई बहुत सुन्दर है यह बात नहीं है कि नहीं पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है बहुत सुन्दर पढ़ाई लिखाई है उसमें भी पढ़ाई लिखाई बच्चा उच्चा को बढ़ियाँ देते हैं पैख़ाना ओख़ाना बाथरूम उथरूम सब चीज़ है एकदम बहुत सुन्दर सब चीज़ बहुत सुन्दर है सब चीज़ में यह बात नहीं कि नहीं है यह सबके लिए बहुत सुन्दर पैख़ाना ओख़ाना है सब चीज़ बच्चा अपना जाता है आता है इस्कूल से कोई टेन्शन नहीं है हाँ उसमें कपड़ा लत्ता सब बच्चा को देते हैं बिजली उसको भी सब बच्चा को कपड़ा लत्ता हेनटेन जो है मिलता है सब लोग को सब बच्चा को देते हैं आँगनबाड़ी में भी बच्चा सबको हलुआ है बच्चा का कपड़ा है सबको सब चीज़ मिलती है यह बात तो नहीं है बहुत सुन्दर अभी हो गया है लाइन बिजली सब बहुत पन्खा बिजली बहुत सहायता है उसमें बहुत सुन्दर हो गया है अब अब तो कोई टेन्शन नहीं है अपना सब चीज़ रहबे करता है बाल बच्चा को बिना परेशानी है न हमलोग को परेशानी है बहुत सुन्दर रहता है बालो बच्चा भी पढ़ता लिखता है हम भी भी बढ़ियाँ से अपन रहते हैं मम्मी हैं अपन घर में रहती हैं बाल बच्चा को देखती हैं बहुत सुखी हैं तो हम भी तो सुखी हैं